दिल्ली में काम करने के लिये बहुत से सरकारी विभाग है और चूँकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके राज्यपाल होते है उसमें मुख्यमंत्री होता है और ये सारे डिपार्टमेंट इन दोनों के प्रति उत्तरदाई होते है शिक्षा के लिए जैसे शिक्षा मंत्रालय पूरा अलग से है शिक्षा विभाग है शिक्षा विभाग में हायर एजुकेशन का अलग से पूरा बोर्ड है वो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते है इसी तरीके से न्याय व्यवस्था को देखने के लिये दिल्ली पुलिस है हाई दिल्ली हाईकोर्ट है दिल्ली में और जो सेशन कोर्टस है बहुत सारे जिसमें कड़कड़डूमा कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट इस तरीके के कोर्ट जो है वो न्याय व्यवस्था को देखते है स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय है उसको दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हेड करते है जिसमें दिल्ली के बहुत सारे अस्पताल है जो दिल्ली सरकार के अन्डर आते है सो लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल हो गया जिसमें अरविंद हॉस्पिटल हो गया तो इस तरीके के हॉस्पिटल जो है दिल्ली सरकार के अन्डर आते है और दिल्ली में बेसिक चीजों को ज़्यादा ध्यान रखने के लिए जो है दिल्ली की ये